मूंखे पंहिंजे बगीचे में नंढा नंढा बूटा लॻाइमि तमामु वणंदा आहिनि हुननि में बि गुलनि ऐं फलनि जा त ख़ासि करे छो त गुलनि जो रंग बिरंगी कलर ॾिसी ॼणु दिलि ख़ुशि थी वेंदो आहे ऐं फल लॻाइण मां इहो फ़ाइदो आहे त असांखे रोज़ु हर सिजन में ताज़ा फल खाईंदा आहियूं